ہیلو سر میں نے آپ کے یہاں سے کھانا منگایا تھا اور کھانا مجھے مل چکا ہے اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ کافی بہترین کھانا تھا اور اس کو کھانے کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں ہمارے ہمارے گھر کے بچوں نے اسے بہت لذیذ پایا اور امید ہے کہ آئندہ سے جب بھی ہم کھانا منگائیں گے تو وقت پر پہنچایا جائے گا اور باقی کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ تھا تو امید ہے کہ نمک اگلی بار سے کم رکھا جائے گا اور ڈلیوری کیسے پہلے جب ہم آڈر کرتے ہیں تو ہماری آپ سے ایک درخواست تھی کہ آپ ساتھ میں تھوڑی پیاز کی کوانٹٹی ماترا تھوڑی زیادہ رکھیں لیکن جیسا کہ ہمیں کھانا ملا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی تو یہ ہماری طرف سے شکایت ہے کہ آپ اپنے کسٹمرس کا خاص خیال رکھیں اور ان کی جیسے بھی جو وہ مانگتے ہیں ساتھ میں اور جیسا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ ویسا ان کو پرووائڈ کریں تو آپ کا ریسٹوراں کافی آگے جائے گا باقی فیڈ بیک کے لحاظ سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو فائف میں سے تھری اسٹار دینا پسند کروں گا کیونکہ کافی زیادہ اس میں مجھے لینے میں دقتیں آئیں جیسے کہ سروسس اور ڈلیوری چارج آپ نے کافی زیادہ لگا رکھا ہے اور یہ آپ کا ایپلیکیشن جہاں سے میں نے کھانا آڈر کیا ہے یہ کافی یہ کافی زیادہ لیگ کر رہا ہے تو کافی دقت ہوتی ہے لیکن وقت پر کھانا پہنچا دینا میرے لیے کافی زیادہ بڑی چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ وقت پر کھانا پہنچائیں گے تو ایک خوشی ہوگی انسان کو کہ چلو ٹھیک ہے کہ وقت پر کھانا ملا اور کھانا جو ہے سر ٹھنڈا ہو چکا تھا تو ٹھنڈا کھانا کھانے کی کوئی مطلب کوئی بات ہی نہیں بنتی نا کہ آدمی ٹھنڈا کھانا کھائے پیسہ دینے کے بعد آپ اچھا خاصا پیسہ چارج کر رہے ہیں اور کھانا ٹھنڈا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا خاص خیال رکھیے کہ کھانا گرم رہے جب تک ہم تک پہنچے اور ڈلیوری بوائے اپنے ساتھ کھانے کا خاص طور سے خیال رکھے کہ وہ ادھر ادھر گرے نہ شکریہ